हरिओम जय झूलेलाल जी मां लुक्स लुक्स पार्लर मां ॻाल्हायांव थी जी ॿुधायो जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा जी जी बिल्कुलु हा हा हा जी करिश्मा जी जी मां तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधायां जी और तव्हांखे फेशियल में असांजे त एटलीस्ट तव्हांखे ॿ घंटा त खणी अचिणा ई आहिनि छोकी थोरा तव्हां वेंदो चेंज कंदव हा न तव्हां थोरा कंफर्ट थींदो तॾहिं असां स्टार्ट कंदासीं और जेकी प्राइज जी ॻाल्हि आहे हा प्राइज जा ॿ हज़ार आहिनि ठीकु आहे अगरि तव्हां हुन में कॉम्पलीमेंटरी में कुझु वठो था जीअं असांजो कॉम्पलीमेंटरी में असां आईब्रो थ्रेडिंग ॾियूं था फ्री हुन जो कोई चार्ज कोन्हे असां हुन प्राइज में तव्हांखे जी जी बाक़ी और बि सर्विस असां ॾींदा आहियूं त तव्हांखे मां इहे ई चवंदमि त तव्हां हिकु बार असांजे विजिट कयो असांजो सैलून ॾिसो कीअं तव्हांखे लॻे थो जी जी

हां जी मां तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदमि जी जीअं असांजे जीअं असांखे हाइड्रा फेशियल हले थो हाइड्रा फेशियल में जी जी हाइड्रा फेशियल में वन ट्रिपल नाइन में थिए थो जी हुन में तव्हांखे स्किन में ग्लो अची वेंदो और असां जेको कयूं था हाइड्रा फेशियल हा उहो पूरो मशीन सां थींदो आहे प्लस जी प्लस इहे पॉइंट बि आहे की उहो असां एंटी एजिंग लाइ बि ॾियूं था जी जंहिंमें जी हुननि सां तव्हांजो न टैनिंग टैनिंग हटी वेंदव जेकी असां घुमंदा आहियूं उस में निकिरंदा आहियूं त टैनिंग हटी वेंदव ग्लो कंदव फेस और जेका तव्हांजे न न न तव्हांखे हाइड्रा फेशियल सां ब्लीच न कराइणी खपे छोकी उहो जेका हाइड्रा फेशियल जी किट हूंदी आहे उहो पूरी मशीन ते हलंदी आहे उहो मशीन ठहियलु आहे असांजी अच्छा तव्हां जॾहिं असां ॾिए न न बिल्कुलु बिल्कुल बि न न न तव्हां निश्चिंत रहो हुन जो कोई बि साइड इफैक्ट्स न उहो मां तव्हां पंहिंजा ई आहियो त मां कुझु ग़लति न तव्हांखे ॿुधाईंदमि तव्हां ईंदो त मां तव्हांजी थोरी स्किन ॾिसंदमि स्किन ॾिसण सां बि थोरो फ़र्क़ु पवंदो आहे जी बाक़ी तव्हां वैक्सिंग हा हा पुछ पुछो पुछो अगरि तव्हां इहे चओ त तव्हां एरोमा जो गोल्ड कराए सघंदा आहियो उहो तव्हांजो हिक में थी वेंदो जी हिकु हज़ार में हा बिल्कुलु वेंदो उहो ई मां न तव्हांखे चयो न ॾिसो तव्हां जॾहिं असां ॾिए ईंदो न हिकु बार स्किन चेक बि थींदो आहे हा न ॾिसो मां न तव्हांखे ॾिसो कोन्हे त मां कीअं ॿुधाए रखो की तव्हांजी छा स्किन टोन आहे त हुन सां बि थोरो फ़र्क़ु पवंदो बाक़ी मां पंहिंजे साइड सां तव्हांखे टेस्ट न बिल्कुलु न बिल्कुल बि न न बिल्कुल बि न निकिरंदा जॾहिं तव्हां हा जॾहिं तव्हां हामी भरंदो असां तॾहिं स्टार्ट कंदासीं पंहिंजी साईड सां असां कुझु बि न तव्हां जॾहिं एग्री थींदो जी बाक़ी और कोई सर्विस वठो न तव्हां वैक्सिंग और इहे सभु न वठो था छा जी बिल्कुलु ऐं मां तव्हांजो हिक में करे रखंदमि हुन सां घटि न जी हुन सां गॾु असां तव्हांखे असांखे तव्हांखे असां डी टेन ॾींदासीं कॉम्पलीमेंटरी में और तव्हांजी आई जी आईब्रो और थ्रेडिंग फोरहेड इहे सभु करे रखंदासीं त तव्हांखे मां सॼे जॾहिं तां मूं ॾिए ईंदव त मां तव्हांखे सॼा शो कंदासीं जेको बि हूंदो त मां ज़रूरु तव्हांखे रिकमेंड कंदमि हा बाक़ी मां तव्हांजो एंटी एजिंग जीअं तहां तव्हां मूंखे जीअं ॿुधायो था न तव्हांखे रिंकल्स और स्किन थोरी लूज आहे त मां तव्हांखे एंटी एजिंग ई ॾींदमि छोकी तव्हांखे लाइ तव्हां ॾिए वधीक उहो ई वेंदो अरोमा सुठो आहे असांजो असां हा उहो मां जी जी उहो असां पंहिंजे क्लाइंट्स जेका ईंदा आहिनि थोरा त असां ॾींदा असांखे हमेशा शुरू लाको हिकदमि बेस्ट रिजल्ट मिलो आहे असांखे बाकी तव्हां ईंदो हा हुन सां टेनिंग बि घटि थींदो तव्हांजी हा और तव्हांखे असां हिकु मास्क बि ॾेखाईंदासीं त उहो मास्क छा आहे की अगरि तव्हांजी जी पावर मास्क तव्हां जॾहिं ईंदा न तव्हां जीअं ॿुधायो था मूंखे पंहिंजी प्रोब्लम की थोरा लूज आहिनि स्किन लूज आहे त हुन सां छा थींदी आहे की असांजी स्किन में थोरी फ़र्क़ु पवंदो आहे त थोरी टाइट थी वेंदी आहे मतिलबु जेके लटके वञनि थी हा हुननि खे तव्हांखे न फेशियल में वठिणो पवंदो जीअं महीने में तव्हां न ॿ बार वठो बसि पावर मास्क बि उहो ई उहो ई ॻाल्हि मां न चयईं न की तव्हां ईंदव तॾहिं असां ॾाढो डिस्कस करे पाईंदासीं ईअं ॾिसो तव्हां ॿुधायो था तव्हांजी स्किन ते आहिनि उहो रिंकल्स बि पियनि था तव्हांजी स्किन बि लूज आहे तव्हां ॿुधायो था की तव्हां थोरा सांवरा आहियो त उहो त ॾिसो मां हितां त न ॾिसी पायां थी जॾहिं तव्हां मुंहिंजी विजिट कयो जी तंहिंखां तव्हांखे असां पाण में ॻाल्हाईंदासीं जॾहिं साम्हूं साम्हूं मिलंदासीं त जेकी बि प्रोब्लम हूंदी त तव्हां मूं सां शेयर कजो त मां तव्हांखे हुते सभु ॿुधाईंदमि जी असांजी लोकेशन इहे भूतनाथ मार्केट जी तव्हां ने भूतनाथ मार्केट ॾिसी अथव हनुमान गढ़ी जो मंदर आहे जी हुन जे जी हुन जे पोइते हिकु रोड वई अथव मंदर जे जस्ट पोइतो हिकु गली वई अथव हुन में तव्हांखे अचिणो आहे बाक़ी असां तव्हां कंहिं सां पुछंदव न लुक्स त उहो तव्हांखे ॿुधाए रखंदा और असांजो बैनर और इहे सभु बि लॻियलु आहे त तव्हांखे कोई बि दिक़त न थींदी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुल जी जी बिल्कुलु जी जय झूलेलाल